जों मोसौ फिसियो बिदिनो मोसौखौ जों मानो फिसियो होनबा बे जोंहा बिदिनो मोसौजोंनो हालेवो नालाय मोसौजों हालौ नांगौ जों गोदोनि दिनाव हालिथाम हालिब्रै लायोमोन दानाथ' हालेवला ट्रेक्टर थुकथारबो होबाय नालाय जों सिगाङाव ट्रेक्टर होआमोन दा जों ट्रेक्टरबो होबाय हालेवनांगोन हालेवग्रा जोंहा बिदिनो आरो अमा फिसियो अमाखौ जों जायो जायोबो नालाय आरो माखासे फानो बिदिनो दाउ फिसियो जों दाउखौबो फिसियो जों माखासे जायो बुरजा जायोबा माखासे जायो माखासे फानो ना फिसियो फुख्रियाव फुख्रियाव ना खमनखारथ बायदिसिना बिदिनो बाथा मिरखा माबा रौ बायदिसिना फियो बिदिनो बेफोरखौबो एसे एनै जानानै बिदिनो बुरजा थायोबा फानहरो माखासे हाथायाव फानहैयो बोखांनानै बिदिनो बिदिनो अमा फायखारि बिदिनो न'फ्रावबो हरनाय जायो फायखारि माबानो अमाखौबाबो बिदिनो दाम खालामनानै बाजाराव फानहैग्रा फायखारिफोरनो हरबाय